मुंहिंजे तज़ुर्बे जे हिसाब सां मूंखे न लॻंदो आहे की कंहिं माण्हू खे अगरि धंधो खोलणो आहे त वधीक पैसा लगंदा आहिनि माण्हुनि जे अंदरि अगरि चाह हुजे रूचि हुजे धंधे प्रेरित धंधे जे लाइ त माण्हू पंहिंजे कण में वेही करे तकनीकी सीज़न जो उपयोग करे कंप्यूटर मोबाइल जे ज़रिए बि पंहिंजो धंधो खोले सघंदो आहे अॼ जे टाइम ते जाम ई माण्हू पंहिंजे घरु वेही करे बि कमाए वेंदा आहिनि धंधो करे करे मूंखे लॻंदो आहे अॼ जे टाइम ते अगरि माण्हू खे खपे त घरु वेही करे भले ई घटि पैसनि मां बि जाम वॾो धंधो करे सघंदो आहे ऐं जाम कमाए सघंदो आहे